डस्टबीन हें खूब गरजेची वस्त आसा डस्टबीन हें सगल्यांच्या घरांनी प्रत्येक घरांनी आमकां सांपडटा त्याच बरोबर डस्टबीन हें प्रत्येक ऑफिसांनी कॉलेजींनी आनी प्रत्येक गोवोरमेंट डिपार्टमेंटांनी दवरलेलीं आसा पयलींच्या काळान लोक घरांनी आनी ऑफिसांनी डस्टबिनां यूज करिनाशिल्ले तेन्ना लोक खंयी कचरो उडयताले पूण आतां काळ बदलला त्या बरोबर लोकूय बदलले आतांचे लोक शिकिल्ले आसात सो तेका लागोन प्रत्येक घरांनी आनी ऑफिसांनी डस्टबीन हें आसताच घरांत जेन्ना डस्टबीन दवरतात तेन्ना ल्हान भुरगीं जो कचरो करतात तो तेंकां जर बरी शिस्त लायली जाल्यार तीं सदांच कचरो डस्टबिनान घालतली त्याच प्रमाणें तीं जेन्ना जीं घरांत जीं संवय करतात तीच तीं भुरगीं इस्कोलानींय बी डस्टबिनान कचरो घालतली सो आमच्या त्याच प्रमाणें डस्टबीन हें आमचें रांदच्या कुडींत दवरतात दवरप हें खूब गरजेचें आसा रांदच्या कुडींत आमी नाना तरेचे जे जेवण तयार करतात त्याच भशेन नाना तरेच्यो वस्तूय आमी यूज करतात जशें प्लास्टीक पोती कागदां भाजी फळां इत्यादी वस्तू आमी घरान हाडटात तेंचो कचरो खूब जाता सो डस्टबीन हें दोन तरांचें आसता ओलो कचरो आनी सुको कचरो म्हणपाक मेळटा ओलो कचरो म्हणल्यार जें भाजेचें वेस्ट उरता तें फळांची वेस्ट नुस्त्याची वेस्ट जे मटणाची वेस्ट आसता ती उडोवपाक मेळटा आनी सुको कचरो म्हणल्यार कागद प्लास्टीक नाना तरेची जें आसता ती सुकें डस्टबिनान उडोपाक मेळटा डस्टबीन दवरलेन आमकां खूब फायदो आसा जशें आमचें आरोग्यय बरें उरता घरान निवळसाण उरता त्याच प्रमाणें घराचे भोंवतणीचो परिसरय निवळ उरता